मिगी मिगी जेह्ड़ियां जगहां शैल लगदियां न उं'दे च ऐ इक बहावे आह्ली माता अगर अपनी इत्थूं दी जगह् दिखनी होऐ वैश्नो देवी ते इत्थुआं अगर बाह्र निकलचै तां फ्ही मी लगदा मथरा व्रिंदावन जनेहा कक्ख बी हैनी दिल्ली बी टुरने फिरने ई शैल ऐ पर ओह् बी उसदे बाद मिगी जेह्ड़ी शैल लगदी न मी बम्बेई दा न जेह्ड़ा जूहू बीच एरिया न ओह् बड़ा शैल लगदा ई जां फ्ही हैदराबाद दा जेह्ड़ा ओह् ऐ न केह् आखदे न उसी नैक्लैस रोड़ उसी रातीं दिक्खना मी बड़ा शैल लगदा जेल्लै ओह्दियां सारियां लाइटां बली दियां होन खास तौर उप्पर ज्हाजै परा उसी दिक्खना ना इक बक्खरा गै नजारा ऐ ओह्दा उप्परा दिक्खना उसी शैल करियै पता नि इ'यां लगदा जियां आहा मजा गै आई गेआ उसी पूरियां ओह्दियां लाइटां बली दियां होंदियां ते बिच्च पानी आह् इ'यां बड़ा सन्हाकड़ा जेहा लगदा ओल्लै खास करियै रातीं दे बेल्लै इयां ते गोआ बी शैल ऐ गोआ दी चर्च सारियां बड़ियां शैल न इक कोला इक बद्ध ऐ राजेस्थान राजेस्थान दे किले ओह् ते मी इ'यां लगदा जियां दिखदे जाओ दिखदे जाओ मुक्कने ई गै नि आंदे न इक दा आर्टीटैच इन्ना सौह्ना ऐ दूए दा अपनी गै खासियत ऐ जलमैह्ल दी अपनी खासियत ऐ पानी दे बश्कार बने दा ओह् मी अज्ज बी केईं बारी सोचनी कि जेल्लै उ'नें बनाइयां होनियां एह् जगहां कि'यां बनाइयां होङन उसलै ओह् साढ़े कोला केईं गुणा जादा एडवांस लोक हे शायद अज्ज साढ़े कोल तकनीकां न बनाने लेई लेकिन उ'नें जेल्लै बनाया हा एह् सारियां चीजां नेईं एहियां पर अज्ज बी एह् सारा किश दिक्खियै असेंई लगदा कि यार केह् बनाइयै गे हे ओह् कि'यां बनाया हा उ'नें इंदे एह् होर जेह्ड़ियां में गल्लां करै नि आं इ'नें जगहें दियां जि'यां खास तौर पर राजेस्थान दे जिन्ने बी किले ना एह् मिगी खास तौर पर पसंद न कि के इं'दे वास्तु शिल्प दिक्खियै न तुसेंगी लगदा यार उस टाइम पर जेल्लै इ'नें बनाया होग कि'यां बनाया होना इंदे कोल केह् थाट हा केह् विजन हा कुत्थुआं इनें इंस्पिरिशन लैती होनी इस चीज आस्तै कि इ'यां बनाया इ'नें मेह्नत बी लाई पैसा बी लाया बगैर कुसै तकनीक दे बगैर मशीनें दे छड़े मजदूर लाइयै चीजां बनी दियां न ओह् बड़ी बड्डी गल्ल ऐ जिसी बी थोह्ड़ा बहुत बी इ'नें चीजें गी दिक्खने दे कन्नै प्यार होग मतलब मेरे जेहा बंदा छड़ा बेही बी जंदा न उत्थै में छड़ी बेहियै इ'यै सोचदी रौंह्दी कि जिन्ने इक दो बारी जेल्लै बी में गेई आं में छड़ा इ'यां दिक्खियै छड़ा सोचेआ गै कि यार उसलै इन्नी एडवांस टैक्नालजी कि'यां ही इं'दे कोल जि'यां ओह् इक जगह् ऐ हून मि ओह्दा नांऽ निं ऐ चेता आवा दा जित्थै आखदे हे कि राजा बैठदा हा ते इ'यां इक बारी ताली बजांदा हा न ते ओह् चौ उप्पर बैठे दा बी कोई होंदा हा ते उसी बी सनोची जंदी ही मिगी थल्लू दा बाज मारी ऐ मतलब में आना ऐ थल्लै ओह् कि'यां पासिबल होएया ओह् टकनीक कि'यां आई होनी ओह् पता नीं ऐ मिगी अज्ज बी ऐं लोक ऐसा निं ऐ कि इतिहासकार ओह्दे बारे च करा दे गै हैन पर सोचने आह्लियां गल्लां न मतलब उंदे उ'नेंगी दिक्खियै इक मजा आंदा इ'यै चीज ऐ जेह्ड़ी मी ओह् शैल लगदी कि कि के ओह् दिक्खने ई अज्ज बी इन्नियां शैल न अज्ज बी इन्नियां सोह्नियां न कि ते तुं'दे बनाना अज्ज बी तुं'दे बस्स च निं ऐ ओह् ताइयें शायद इन्ने लोक उत्थै औंदे न इ'यां जि'यां में आक्खनी आं साढ़े बाह्वे आह्ली माता दा मंदर ते एह् ऐ कि आस्था दा इक प्रतीक ऐ न तां शायद मी पसंद ऐ माता दी मेह्र बनी दी ऐ जम्मू शैह्रा पर वैश्नो देवी जाना इक अपना गै मजा ऐ पैदल टुरना जेह्ड़ा ओह्दा वैश्नो देवी जेइयै जेइयै ते सकून थ्होंदा गै ऐ पर जेह्ड़ा रस्ते च जाने च मजा ऐ न अपने कन्नै जाना गल्लां करदे करदे जाना अद्धी पिकनिक बी होंदी एह् निं ऐ माता दे मंदर जेइयै मत्था टेकना जां अध्यामिक तुसेंई अनुभूति नेईं होग पर इक न बच्चे बी गेदे होङन उनें बी शैल नंद लैना उत्थै कि के ओह् रस्ते च जाने दा जेह्ड़ा मजा ऐ न ओह् सारे गै लैंदे केईं ते अज्जकल ऐलीटैप्टरै पर बी चली जंदे न पर ओह्दा केह् फायदा जाने दे जाने दा मजा ते पैदल टुरियै गै में ते आक्खनी आं भारत दियां जिन्नियां थाह्रां हैन न दिक्खनियां चाहिदियां असेंगी दूए मुल्ख जाने कोला पैह्ले अपने घर दा पता होना चाहिदा साढ़े घर गै इन्नियां इन्नियां शैल जगहां जि'यां डल झील ऐ तुस शिकारे च बैठो शामीं ओह्दी सैर करो मजा गै बक्खरा ऐ ओह्दा ओह् मजा तुसेंई कुदै निं थ्होई सकदा साढ़े साढ़ा अपने जम्मू कश्मीर च गै इन्नियां जगहां न केह् असें घरा बाह्र जाने दी लोड़ गै निं श्रीनगर शंकरांचार्य मंदर इन्ना पराना मंदर सदियां पराना मंदर साढ़ा उसी दिक्खन जाओ हा मजा गै बक्खरा ऐ होर जेह्ड़ा कश्मीर ऐ कश्मीर पूरा दा पूरा इन्ना शैल ऐ कश्मीर गी सूफिजम दा गढ़ आखदे हे ओह् चीजां तुसेंई दिक्खनियां चाहिदियां सिक्खनियां चाहिदियां तां मिगी पसंद न एह् सारियां जगहां मी लगदा इत्थै जाइयै जेह्ड़ा तुस अपने घर गी जिन्ना शैल तरीके कन्नै दिखदे ओ न उन्ना तुसेंगी उस गल्ल गी समझ आंदी कि कीऽ एह् एह्दा केह् म्हत्तव ऐ एह् कि'यां बनी होग कि'यां कीता होग उ'नें ओह् जेह्ड़ा दिक्खियै सिक्खी दी होंदी ना चीज ओह् तुसेंगी कदें निं भुल्लदी इ'यै फर्क ऐ कि जाना दिक्खना ताइयें आखदे न जेह्ड़े दिक्खी दी होंदी ओह् म्हेशां चेता रौंह्दी सनाई दी नेईं चेता रौंह्दी दिक्खी दी चेता रौंह्दी इस करियै दिक्खो में ते इ'यै आक्खनी जाओ दिक्खो सिक्खो सिर्फ दिक्खो निं उ'नें जगहें गी सिक्खो क्योंकि उंदे जगहें च ऐ केह् खासियत ऐ उस खासियत गी समझने दी कोशिश करो तां गै तुसेंगी ओह् चेता रौह्नियां तां गै तुसें अपनी संस्कृति कन्नै जुड़ना ते अपने इतेहास कन्नै जुड़ना एह्दे कोला बेह्तर तरीका हर कोई बी है नी ऐ